डेंगू और मलेरिया जैसे जैसे ख़तरनाक बीमारियों से होने वाले रोग से होने वाले रोग से बचने के लिए हमें मच्छर मच्छर को मच्छर को पैदा नहीं होना होने देना चाहिए इसके लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए जो कि हमें अपने आस पास के वातावरण को सुरक्षित साफ़ सुथरा रखना चाहिए और कहीं भी गढ़े में पानी को नहीं रोकना चाहिए और और हर जगह साफ़ सुथरा रहना चाहिए और मच्छर मरने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए इसके बाद हमेशा अपने आस पास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें हरे हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमेशा हमेशा घर द्वार को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और इससे बचने के लिए मच्छर मच्छर को मारने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए कहीं भी पोखरा तलाब या अन्य जगहों के पानी ज़्याादा समय तक इकट्ठा नहीं होना चाहिए जिससे मच्छर उत्पन्न ना हो सकें और पानियों में मच्छर मारने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए इस और अपने वाता वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चहिए कहीं भी आस पास गंदगी ना हो आस पास गंदगी ना हो ताकि उससे मच्छर ना उत्पन्न हो और हमेशा मच्छर मारने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए ताकि मच्छर ना पैदा हो और इस प्रकार से डेंगू और मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारियों से हम बच सकते हैं